बाक्सा जिल्लायाव बारहावाया जोबोद मोजां बेवहाय थानाय सुबुंफोरनि साफ्रोमबो जिउ खुंनाया बोथोरजों सायाव सोनारगोन बाक्सा जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंफ्रा दैज्लां बोथोराव आबाद मावो बाक्सा जिल्लानि माइ आबाद मावनाया बांसिन बोथोरनि सायावनो सोनारो गुबुन फारसेथिं मेसें बोथोर सफैब्ला बाक्सा ओनसोलनि माखासे ओनसोलफोराव बेसर आबाद फाथो आबाद कबि आबाद आलु बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जायो बैफोर आबादफोरा बोथोरजों माखासे जाहोनाव गाज्रि जालाङो जायनि जाहोनाव आबाद मावग्रा आबादारिफोरा खस्थ'जों भुगिनो गोनां जायो बैफोर खस्थ'फोरखौ सुस्रांनो थाखाय सरकाराबो ओह माखासे सम सम बेब'स्था लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो